में राजमाह् बड़े शैल चौल बनान्नी होन्नी पैह्लें में तेल पान्नी फ्ही में तड़का पान्नी फिर में प्याज पान्नी ते फिर में प्याज जेल्लै शैल भुज्जी जंदा लाल होई जंदा फिर में टमाटर पान्नी टमाटर पाइयै बिच्च अदरक होऐ घर ते ओह् पाई लेआ ते फिर शैल बनी बुनियै शैल मसाला शैल त्यार होई जा फिर राजमाह् पान्नी तड़कै फ्ही शैल जेल्लै होई जंदे शैल पानी पूनी पाईयै शैल ते हिलम होई जंदे शैल बनाई ओड़ने ते फिर राजमा फिर सगुआं साढ़े घर बड़े पसंद न सारे बड़े पसंद करदे सारे मिगी बोलदे राजमाह् चौल बना भलां में बनाई लैन्नी फिर राजमाह् चौल फिर ओह्दे बाद च पनीर आखदे पनीर बड़ा शैल बनानी पनीर बड़ा शैल बनान्नी फिर पनीर में बनानी पैह्लें घरा दा दुद्ध फटानी फिर पनीर बनानी ते फिर साढ़े घरै दे आखदे पनीर बी बड़ा शैल बनानी होनी ऐं तूं ते फ्ही पनीर बनाई दिन्नी फिर सवेरै पैह्लैं चाह् चाह् करदे साढ़ै घरै दे पसंद फिर मीं चाह् बनान लेई आखदे चाही मी गै लांदे आखदे तूं गै बना त्रै टैम चाह् फिर में चाह् बनाई लैन्नी फिर चाह् सारे आखदे चाह् तूं बड़ी शैल बनानी फिरी पैह्लैं फिर चाय बनाई लैन्नी अ'ऊं शैल करियै चाह् ते फिर ओह्दै बाद च फिरी फिरी दिक्ख हां गजरेला होई गेआ जि'यां गजरेला बी में बनाई लैन्नी फिर शैल गाजरां घरेड़ी घरुड़ियै शैल एह् ओह् करियै ते ओह् करियै फिर में काज़ू बदाम पा'नी में ओह्दे च फिर कुकरै च पा'नी हिलम होई जंदा शैल बनी जंदा फिरी ओह् सारे खाई लैंदे ते फिर जि'यां करेले दी सब्जी होई गेई करेले बड़े शैल घरेड़ियै करेले साढ़े घरै दे बड़े पसंद करदे करेले बोलदे तू बना करेले तू बड़े सोआद बनानी होन्नी ते में करेले बनाई लैन्नी फिरी करेले बनाई लैन्नी करेले बनाइयै ते फिर में दिक्खनी साढ़ै सींए सींआं साढ़ै घरे अहें मिट्ठा बड़ा पसंद करदे महें मिट्ठा तूं बना अहें फिर में सींआं बनान लगी पौन्नी सींआं बनान लगी पौंनी ते फिर इ'यां घरै च बी सारे इ'यां आखदे भला तू गै शैल बनानी रुट्टी फिर जि'यां कुदै फंक्शन कुदै ब्याह् शादी च चली जन्नी उत्थै बोलदे तू गै रुट्टी बना भला तू चाह् बी बड़ी शैल बनान्नी फ्ही में चाह् बी बनान्नी फ्ही में उं'दे घर फ्ही जाइयै अहें रुट्टी बड़ी शैल बनान्नी भला फ्ही अहें रुट्टी बना तू एहें फिर रुट्टी बी बनान्नी में उं'दे घर उ'नें रुट्टी मेरे राजमाह् चौल बगैरा रुट्टी बगैरा सारी सब्जियें गल्ल करदे साढ़े घरै दे बड़े पसंद करदे न इ'यां चलियै फंक्शन घर उं'दे घर बी बड़ा पसंद करदे सारे गै जनें जि'यां ननान दे घर चली जां ओह् बी बोलदी रिआ तू गै बना रुट्टी फिर रुट्टी उं'दे घर बी में बनान्नी होन्नी फ्ही उं'दे घर जि'यां ओह् आखदे भला तूं भला पकौड़ें आह्ली कढ़ी भला बनान्नी अहें पकौड़ें बोलदे ब सारे बड़ी पसंद करदे अहें पकौड़ें आह्ली कढ़ी बना तू अहें में पकौड़ें आह्ली कढ़ी बनाई लैन्नी फिरी इ'यां फिरी कोफते होई गे भला कोफते ते कोफते जि'यां अहें भला घीया घरेड़ियै ते फिर ओह्दे च बेसन पाना बेसन पाइयै ते फिर गंढा प्याज पाइयै ते ओह्दे गंढा प्याज पाइयै टमाटर पाइयै फिर ओह्दे कोफते बनाने घीये दे ते फिर इ'यां इ'यां बनाइयै ते फिर कोफते बनाइयै ते फिर इ'यां इ'यां फिरी ओह् होई गेआ फिर कोफते बनाए ते फिर जि'यां साढ़े घरै च आखदे भला तू ओह् बड़े शैल बनानी होनी मिक्स सब्जी बड़ी शैल बनान्नी होन्नी तू मिक्स सब्जी बनाई लैन्नी फिर में सारे करदे सारा कुछ में बनाई गै लैन्नी फिरी साढ़ै घरे सारे गै बड़ा पसंद करदे फिर ते फिर जि'यां ओह् होई गेआ जि'यां खिचड़ी होई गेई खिचड़ी में बनाई लैन्नी पैह्लैं में मांह् बोआलने मांह् बोआलियै सीटी करोआइयै उसी फिर में चौल पा'नी ओह्दे च चौल पाइयै ते फिर में सीटी कराइयै ते फिरी ओह् खिचड़ी बनाई लैन्नी में ते फिरी खिचड़ी बनाई लैन्नी ते खिचड़ी बनाई लैन्नी ते फिर जि'यां भला ओह् होआ फिर